जी नमस्ते बोलिए जी जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी बोलिए क्या दिक्कत है आपको जी जी

आप थोड़ा खुल के बताइए अपने बारे में मेरे को क्या प्रॉब्लम है आपको तो अभी आपके हस्बैंड हैं साथ में और आपके घर में कौन कौन है बेटा कितना बड़ा है अभी तो उसको वो आपको समझता नहीं आप से बात चित नहीं होती क्या साथ में खुल कर नहीं फिर भी सोलह सत्रह साल का है तो उसको नॉलेज तो होगा ना कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किस तरीके का घर का महौल बन रहा है आपका चलिए ठीक है मैं आपको ये एड्वाइस देना चाहूँगी कि आपका थोड़ा सा घर से बाहर निकलीए अपना जो रूट आपका जो रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए आप आपको जिनसे आप खुल के बात करते हो वो खुल के अपनी हर बात आप शेयर करते हो तो आप उनके पास जाइए और अपने दिल की बात बोलिए ताकि आपका जो दिल में जो भी ग़ुबार आपका जो भरा हुआ है ना वो आपका निकल जाए आपको थोड़ी शांति मिलेगी उससे है ना और आप पहले कहीं आपका ईलाज चला है क्या इससे पहले जी चलिए ठीक है तो आप ऐसा करिए आप कल आप आ जाइए वो पर्चा ले कर के तो मैं एक बार आपको देख लेती होंगी सुबह नौ बजे आ जाएगा नौ से दो बजे तक अपना खुला रहता है क्लिनिक आप जो समय आपको सूट करे आप उस समय पर मेरे पास आ सकते हैं तो थोड़ा फ़ोन कर के आइएगा कि मैं उस समय वहाँ क्लिनिक में हूँ कि नहीं हूँ जी जी ठीक है ओके